हाँ हमारे आसपास बहुत सारी भजन मंडलियाँ हैं एक से एक भजन गाते हैं एक से एक गायक हैं जो भक्ति में लीन होकर भजन गाते हैं और वे ऐसा गाते हैं कि वहाँ पर जितने भक्तगण आये वो सब भी उस भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें उस वक़्त भक्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता और जो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है वो हैं तबला है ढोलक है ढपली है हरमोनियम है और इसके साथ में मंजीरे बहुत ज्यादा उपयोग किये जाते हैं हर कोई अपने घर से ये वाद्य यंत्र लेकर भी आ जाता है जिनके पास जो यंत्र हो वो ले आता है बजाता है और भजन मंडली में शामिल होकर एक दूसरे के साथ भजन गाता है और भक्ति में लीन होकर भगवान से प्रार्थना करता है